व्याकरण के बिना किसी भी प्रकार की संरचना पूर्ण नहीं हो सकती है किसी भी संरचना या साहित्य में व्याकरण का विशेष स्थान रहेता है व्याकरण के बिना किसी भी प्रकार की संरचना का होना असंभव ही प्रतीत होता है लेखन के पक्ष को इसके अधिक और कोई संतुलित नहीं कर सकता व्याकरण को विशेष तौर पर इसी के लिए पढ़ाया जाता है कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपनी रचना को संतुलित कर सकता है हाँ मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है व्याकरण के लिए किन्तु व्याकरण हमारे स्कूलों हमारे शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है शुद्ध व्याकरण से साहित्य अधिक चमकता है शुद्ध व्याकरण से ही साहित्य की या किसी ही संरचना की